आङो ओंख्रिखौ बांसिन जानो मोजां मोनो जेनेबा बिदिनो अमा बेदर खुमब्रा बेफोरजों गोथाव मोनो ना मैथा बांगालफोरजों गोथाव जानो बबे गोथाव बेखौसो बायनानै लाबोनानैसो जाफैखायो आरो सानसेबो जेनेबा निरामिसखौनो गैया फुङाव ना जाबा मोनायाव बिदिनो अमा बा दाउ बिदि जायो आरो होफब होफाब जानाय नालाय गोथाव जायो जानायाव सामफ्रोमबो नों माबा गैखाया आरो बिदिनो बिदिनो थावफोरखौबो खम होनानै जानाय जाया एसे बुरजा बुरजा होना जानाय जायो आरो फाजाफोर एउनाय जायो गासिबो बुसथुखौनो थाव नङाबानो जाया जिरा मस्ला होफबनाय सामब्राम सेरनाय मानाय गासिबो मोजां जानांगौ आरो होमबासो बेदरफ्रा गोथाव जायो जानो मोजां जायो आरो बिदिनो एखनबा समाव दालि जहल संबाय आलु फाजा बिदिनो एखनबा ना फाजा बिदि जानाय जायो बिदिनो बायदि रोखोम मैथा ना जानाय जायो बिदिनो गोथाव गोथाव बुसथुखौ नागिरनानै संनानै जानाय जायो आरो सानसेबो निरामिस गैखाया आरो सामफ्रामबो बिदिनो मोजां मोजां बुसथु नागेरनानै जानाय जायो हाथायनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जाफैनाय जायो आरो निरामिसखौनो जाफेरनाय जाया बिदिनो एखनबा सबाय बिदिनो एखनबा माबा आलु बिदि जाला बायनाय जायो एखनबा गैथारैयाव मोनाब्ला बिदिनो आलु फाजा बेफोरजोंनो जानाय जायो आरो जों गासिबो ओंख्रिखौनो बांसिनानो एखनबा समाव मोनो एखनबा समाव मोना नालाय बाजारफोरावबो थांनाय जाया नालाय ओंखायनो दा बिदिनो जाब जुब जानाय जायो एखनबा एखनबा बिदिनो ना बेदर ना बेदर जानाय जायो आरो